हँ आइए ने हमसब स्टार्ट कऽ दिअ की हेलो बोलिए मैडम छठि पर्व पर हमरा सबके गप करबाके अछि ठीक छै ने हँ तऽ हमसब छठि पर्व केना मनबैत छी आँय छठि परमेशरी कहिके हमसब हमरा सबकेँ कतेक आस्था रहैया ओहि पर हमरा सब कते उत्सव मनबैत छियै ओ एकटा बड़का पाबनि कहिके संबोधित करैत छियै छठि पर्वके साल भरि लोककेँ प्रतीक्षा रहैत छै आँय लोक इंतजार कयने रहैया जे कार्तिक मास अयतै आ छठि हेतै से ने ततेक ओहिमे छै जे से फलके व्यवस्था कते रङ्गक डालीके व्यवस्था कते रङ्गक फूलक व्यवस्था लोक चारि दिन तक जे छै से ओहिमे बाझल रहैया एक दिन लोक नहा खयलक दोसर दिन खरना भेलै एहिमे व्यस्तता छै पाबनि बड़का पाबनि कहल जाइत छै एहिके लेल जे एक दिन सहिके खरना भी होइत छै दोसर दिन सँझुका अर्घ होइत छै तेसर दिन भिनसुरकरा अर्घ होइत छै कनी पाँच दिन छओ दिनमे ई पर्व संपन्न होइत छै हँ तहिना जे छै से हँ लोक सँझुका पर्वके दिन हँ सँझुका पाबनिके दिन लोक घाटपर गेल सजि धजिके तऽ लागल बच्चो सबकेँ उत्साह रहैत छै एहि सबमे जे पाबनि अबए बला छै पाबनि अबै बला छै अहि ढङ्गक बात छै एहि विषय पर अहाँकेँ की अछि कहूँ किछु निगेटिव पोजेटिव अहाँ करैत छी अहाँ करैत छी हमरो सबकेँ हमरो सबके अखन सासे करैत छथिन हमसब तऽ अखन जाबत तक ओ सब रहथिन ताबैत तक तऽ हमरा सबके हँ हमसब अपन हँ पकेलहुँ अकेलहुँ अपना निर्भर रहलहुँ हुनका पर जे आदेश देलनि ताहि अनुसार डाली पाटी सजलहुँ गेलहुँ अपन अखन तक तऽ सासे उठेने छथिन समय एते तऽ हमहुँ सब करबै हँ छैहे की पबनैतनिके लेल तऽ आओर भारी भऽ जाइत छै कपड़ा चूराउ कपड़ा खरदू नव कपड़ाके हँ नव कपड़ाके प्रयोग करू आ से नहि सँझुके अर्घ टा नहि भिनसुरको अर्घमे जे छै से एकर विशेष रहैत छै हँ पबैनतनिके कतेक कतेक ठाम तऽ ई रहैत छै जे सीअल कपड़ा नहि होयबाके चाही जरल कपड़ा नहि होयबाक चाही पुरान कपड़ा नहि होयबाक चाही आ कते ठाम तऽ की हँ कते ठाम की सब ठाम एहन रहैत छै जे लगभग खरदल जाइत छै छठि पर्वमे पबनैतनिके कपड़ा तऽ नहि रहबाके चाही हँ नवेके प्रधानता छै आ नव हँ हँ घाट सब सजाओल जाइत छै हमरा सबके सासुरमे तऽ घाट पर एक सप्ताह पहिलहे से सजाओल जाइत छै ओहिठाम बाजा लगैत छै लाइट लगैत छै